हरिओम साईं कैला पर्वत में फोन लॻाई आहे सूरत जी त मूंखे ऑर्डर ॾियणो हुयो तव्हांखे खाधे जो जीअं त मुंहिंजी गाॾी राति जो लेट पहुचंदी हिकु बजे जे आस पास त तव्हांजी होटल चालू हूंदी आहे त मूंखे जेका शइ खपे ॿ भाॼियूं हुजनि फुलिको हुजे पापड़ हुजे त इहा मूंखे खपंदा जीअं त हिते जामु बरिसातु पइजी रही आहे त हिन बरिसातु ऐं तूफ़ानी मौसम में तव्हांजो माण्हू मूंखे खाधो पहुचाए सघंदो हिते त मां तव्हांखे ऑर्डर जेको लिखायो आहे उहो तव्हां मूंखे भली मोकिले ॾेयो ऐं तव्हांजा जेके पैसे आहिनि मां ऑनलाइन पेमेंट करे सघंदो आहियां ऐं तव्हां मूंखे हुते रोटी मोकिलियो ऐं काई ॿी दिक़त हुजे त ॿुधायो त हिते बाक़ी त सभु बरिसात वरिसात जामु ज़ोर सां पए थी असांखे ॿुधायो आहे हिते त तव्हांजो माण्हू हिते बरोबरु टाइम ते पहुची वेंदो नी ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूलेलाल